ऐनिमल हसबैंड्री मतलव पशू पालन मतलव कि पशुएं दी रक्षा करनां साढ़ा मेन फर्ज बनदा ऐ कि अस इनें पशुएं दी रक्षा करनी ऐ जियां गाय भैंस बैल एह् सब केह् आंदे एह् सब जानबर ओृ एह् सब पालतू जानवर न अस गाय ते भैंस जेह्ड़ी ऐ ते साह्नू दुध्द दिंदी ऐ जेह्ड़ा बैल ऐ बैल बी साढ़ा हल जोतनें गी कम्म आंदा ऐ मतलव मेन ऐनिमल हस्बैंड्री मतलव पशुएं दी असैं रक्षा करनीं ऐ पशुएं दी सेह्त दा बी असैं ध्यान रक्खनां जियां इंसानें गी रक्खनें आं एह् मतलव बड़ा माध्यम ऐ साढ़ा सोरस इंकम लेई मतलव एह्दे पर दा अस इंदी रक्षा करियै इनेंगी खलाई पलैइयै गाय ते भैंस दुद्द दिंदी ऐ जियां कुश घर न भारत जियां साढ़े इंडिया च कुश घर ते उंदा खर्चा गै उंदे पर चलदा ऐ ओह् बैल जेह्ड़े न ओह् खेत जोतदे न हून अस इंदा मीट जियां कुश जानवर जियां मकलव कि एह् जियां पशु न जरूरी नी ऐ गाय भैंस हून अस होर जेह्ड़े जानवर न जेह्ड़े जिंदा मतलव कि जेह्ड़े मासाहारी लोग न ओह् ते एह्दे मीट बी खंदे न ते डेरी प्राडक्ट जियां होइयै दुद्द देहीं घ्यो मखीर एह् सारी चीज़ां कोह्दे कन्नैं मिलदियां न इ यै पशुएं नैं एह् धुद्द कन्नैं मिलदियां न एह्दे कन्नैं बी बड़ा मतलव चलदा ऐ लोकें दा घर बाह्र जेह्ड़ा एह्दे कन्नैं चला दा ऐ ते होर बी ऐनिमल प्रोडक्ट न जियां ओह् उंदा अच्छा फिर इंदे कन्नैं बिज़नस बी दिक्खो ना किन्ना होई जंदा किन्ना बपार ऐ ते ओह्दे कन्नैं लोग एह्दे कन्नैं बड़े अंगेज़ न कम्म च लग्गे दे बिज़नस करा दे बिज़नस करा दे इक ते टाइम पास होआ दा प्लस मतलव कन्नैं कन्नैं गै पता केह् ऐ कि इंदे कन्नैं उंदा केह् ऐ उंदै कन्नैं रोज़गार दा बी साधन ऐ होर असैं केह् ऐ असैं इसी होर बैट्टर बनाना चाही दा होर मतलव असैं एह्ॅदे बारे च देख रेख करनी चाही दी एह्दे कारन असें होर एह्दे पर कम्म कीता जाए कि पशु पक्षी जेह्ड़े न उंदी देख रेख कीती कि दुनियां च हून पशू पक्षी घटा दे न असें मीट नी खाना चाही दा असें मतलव एह् जागरुक करना चाही दा लोकें गी के मीट नी खाना चाही दा असैं और असें सगों इनैं पशुएं गी बचाना ऐ कि के हून अज्ज दे जमानें च पशू खत्म होआ दे नै दुनियां च साढ़ा पर्ज बनदा ऐ कि इंदी देख रेख कीती जाए पशू जियां अस इंसानें दा इलाज़ करानें होनें इयां गै पशु कुदै बमार होआ दा होऐ ते कुदै शड़का चलदा असेंगी लब्भदा ऐ तां असैं ओह्दा इलाज़ करवाना चाही दा जियां बैटनरी डाक्टर बने दे हून पशुएं दा लाज़ करानां बी जरूरी ऐ प्यूपल एह्दे कन्नैं ना लोग अंगेज़ रौंह्दे एह् बी मतलव बिज़नस ऐ साढ़े एरिया च ते जियां हून में ग्रांऽ रौह्नीं आं